औ आंनाव दङ बिदिनो जोगोनार खुमब्रा फोरला जिंखा दङ हो एसे गोसा गोसा लायराय खुमब्रायालाय बिदिनो गिदिर नायै गिदिर फिसाया फिसा गिदिरा गिदिर जोगोनारफ्राबो बिदिनो बायस'आबालाय बहाथो मोन्नो जों हाथाइयावसो बायनानै लाबोयो

माबा मैगं नांगौमोन मा मैगं जोंना खागोदान मोनाहाय बे माबायावसो मोनो बिदिखौ ओरैहाय बिसमुरियाव लकेल फान्नाय मोनो सिमबोरगावआव लकेल फान्नाय मोनो आरो बै माबायावबो माबा मा होनो सावथाल उरां फान्नाय आन' बाजाराव मोनो ना लकेल मोनो बेहायसो जोंना सान्नै सानथामनि लाबोनानै दोनफैखानाय जायो मैगं थाजा जानोबा बिदि हाथाइ फिसाफ्रावसो थांनांगौ आरो नङाबा जेबो साना बालाय जोंनिफ्रायनो लांजायोना जोंबोथ' बिनिफ्रायनो लाबो जोबखानायखासो गोबावालाय गोबाव आंलाय माथो थगायनो सानसेयैनो फानजोबनो हायाना खनसे लाबोगासेखौ भिन्दियाथ' नोङो दाथ' सोंनोनो हाया दामानो बिसथाका फ'वाखा दा मैगंआ दाम गोसा जादों अखा हाबाय थानायना गैया आंनाव बियो ओरै माबायाव मोनगोन नैबे जोंनि थिनालियावबो मोनगोन थिनालि हुल्टुआवबो मोनो बिसिबांसो नांगौमोन नांथारगौबा लायनानै होफैगोन ना बिसिबांसो नांगोन ए ए दे दा बेलासियाव फै होम्बालाय आंथ' लायनानै दोनफैनोसैहाय औ आंथ' जिनिसखौ लायनानै दोनफैसै ओमफ्राय नों फैयाबालाय फैथारनांगोन

मोजांखौ नायनानै लाबोखानोसै ओमफ्राय आंहाबो फानबाय थायाना बिदि मैगंखौ जेनेबा नों लाङाबा आंहाबो लस जागोन्ना फैसाया दे होम्बा औ दे